राम राम हमर हम सुमन्त कुमार हमर छोट बेबसाइ हइ कुआरी मदन गाँवमे राम जानकी मठके पास अपन जमीनमे एक छोट बेबसाइ खोलले छी जाहिमे मोटर पंखा एल इ डी बल्ब क्रोम्पटन मोटर थ्री फेज मोटर इत्यादि हर प्रकारके मोटरके हम रिपेयर करै छी आओर ओहिसँ हमनीके रोजगार हइ ओहि मोटरके काम छै हमनीके घर परिवार सब चलै हइ साथमे छोट भाइ आओर पापा सब कोइ मिलके ओहि कामके हमलोक करै छी आओर भविष्यमे आगे सोचले छी मार्केटमे एक छोटा सा दोकान खोली जाहिसँ डबल प्रोफिट आबै आओर साथमे मोटर पंखा इत्यादिके समान भी पार्ट पुर्जा भी रखी